شاہجہاں پور میں گھومنے کے لیے جیسے مارکیٹ میں بہت سی جگہیں ہیں جیسے کہ بہادرگنج منڈی وغیرہ اور یہاں اگر آپ کو کالونی میں رہنا ہے تو یہاں بہت ساری کالونی ہیں جیسے کہ آواس وکاس کالونی شاستری نگر کالونی وغیرہ یہاں جو پڑھنے آتے ہیں انہیں آسانی سے ایک کمرہ مل جاتا ہے کرایے پہ شاہجہاں پور میں کم سے کم کرایہ ہوتا ہے دو سے تین ہزار کے لگ بھگ اور یہاں مسافرخانے بھی بنے ہوئے ہیں یہاں بہت آسانی سے رہنے کے لیے ایک روم کرائے پر مل جاتا ہے